ॾह लख पंज हज़ार नव सौ ॿ लख टे हज़ार टे सौ हिकु लखु चार हज़ार पंज सौ नव सत लख अठ हज़ार ॿ सौ चार लख अठ हज़ार ॿ सौ